ہم نے ان دنوں ایک اور ناول پڑھا جس کا نام ہے مٹی کا حرم یہ ساجدہ زیدی کا ناول ہے ساجدہ زیدی نفسیات کی پروفیسر تھیں اور نفسیات سے انہیں خاص لگاؤ تھا ان کی تمام تحریروں میں جتنی تحریریں ہیں نفسیاتی پہلو ہمیں ڈراموں میں بھی ملتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے ناول میں بھی ہمیں ملتا ہے اور انہوں نے نفسیات پر بھی باضابطہ کتابیں لکھی ہیں تو اس ناول کی جو بات ہمیں اچھی نہیں لگی وہ یہ ہے کہ آدمی جس سبجیکٹ سے یا جس موضوع سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہو اگر وہ کسی اور میڈیم کے لیے لکھ رہا ہے تو اس موضوع کی اتنی زیادہ چھاپ اس میڈیم پر نہیں پڑنی چاہیے کہ صاف معلوم ہو کہ یہاں پر کہانی نہیں کہی جا رہی ہے بلکہ کرداروں کی مختلف نفسیات بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس ناحیے سے ہم مٹی کے حرم کو دیکھتے ہیں تو یہ پہلو اسے ذرا کمزور کرتا ہے